हलो हलो आप अंशिका पलम्बर से बोल रहें क्या अब अभी थोड़े दिन पहिले थोड़े महीने हो गए हे हम ने नया घर अच्छा बनाया तो ये बच्चों ने ना कोई पलम्बर से नल लगवाए थे तो तो नल का नल की टूटी ख़राब हे आ तो ऐसे ही क्या मालूम था सब पानी भर गया है हाँ हाँ सब कर के देख लिया और घर में घर में बच्चे लोग ने भी सब देख लिया टूटी टाइट है ढीली है कैसी हे सब देख लिया तो उन से बना नहीं तो मैंने सोचा कि हाँ मैं पलम्बर से बात कर लेती तो आप को फ़ोन लगाया था तो हाँ हाँ मैं मैं घर का पता दूँगी और आज हाँ मैं घर का पता भेज देती आप को पते पर आप आ जाना थोड़ा ज़रूरी टाइम निकाल के आ जाना

हाँ सोचिए हमारे घर में पूरा पानी भर गया पानी पानी हो गया सोने के लिए बेठ ने के लिए भी जगह नहीं है हाँ पूरा बिस्तर भी गील हो गया है तो आप थोड़ा सा जल्दी टाइम निकाल के आ जाना मैं आप को घर का पता भेज देती हाँ हाँ दो तीन हैं एक तो सही है लेकिन दो तीन ख़राब है उस से पानी टपकता है तो वो बंद ही नहीं हो रही

हाँ किस आप को कितना ज़्यादा टाइम लगेगा हाँ थोड़ा समय का ध्यान रखिए थोड़ा जल्दी आ जाइए क्योंकि हम पानी में बैठे हैं क्योंकि जगह ज़रा सी भी नहीं है बैठ ने के लिए दिक्कत हो रही है थोड़ा सा जल्दी आ जाइए

हाँ ठीक है